जी हलो हाँ जी मैम जी जी मैम कहाँ से बात कर रही हैं आप

हाँ मुझे चेक करना पड़ेगा एक सेकेंड हाँ जी आपको कॉल आया था तो आपको कितना आपको बताया गया था

वो मैम वहाँ बेच ओके ओके

मैम उसके लिए सॉरी लेकिन आप ये बताइए कितने लोग थे आपने लोगों को तो बताया ही नहीं कितने लोग हैं आपने तो बस सीधा कॉल करके ये बोला था ना कि हमें यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है तो उस हिसाब से हमने बता दिया था वैसे कितने लोग हैं आपके साथ सात लोग हो आप लोग अच्छा चार लोग हैं आप लोग कैब के लिए तो मैम उसमें हम कुछ नहीं कर सकते अब चार लोग हैं उस हिसाब से तो हमने सही बताया था उसमें कुछ ज़्यादा तो हमने बताया ही नहीं था अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आपको फिर कहीं और कर लेना था कैब बुक उसमें हमारी गलती नहीं है यहाँ पे जो चल रहा है रेट है हम उसी रेट के हिसाब से बताए हैं मैम वो ऊपर नीचे होता है आप ये भी तो देख रहे हैं ना पेट्रोल डीज़ल के रेट भी कितने हाय में चल रहे हैं हमें भी तो चाहिए होना ना कुछ फ़ायदा अगर आपको बस फ़ायदा हम प्रोवाइड करेंगे तो सिर्फ़ फिर तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा राईट भरोसा किया है हमने भरोसा दिलाया था मैम लेकिन आपको समझ आपको भी समझना चाहिए ना कि हमको भी कोई फ़ायदा चाहिए हमको भी फ़ायदा होना चाहिए कोई बात नहीं मैम आपकी मर्ज़ी ओके